हा मां रामायण जी जेके रामायण जेको ग्रंथ आहे उहो गुजराती भाषा में पढ़ियल आहे भाङ हिकु जेको ऋषि वाल्मीकीअ लिखियो हुओ उहो सॼो गुजराती भाषा में ज पढ़ियल आहे गुजराती भाषा में पढ़ण खां पोइ उहो हिकिड़ो ॻाल्हि मूंखे थोरी थिए पेई मग़ज़ में के ॾिसो सिंधी असां खे पढ़ण ऐं लिखण नथी अचे त मां खाली कल्पना पेई कयां की अगरि जो इहो ग्रंथ इहो जो रामायण जो जेको भाङ आहे उहो सिंधीअ में लिखण में अचे या शायदि हलो लिखियल हूंदो बि पर असांखे पढ़ण सिंधी नथी अचे या असांखे लिखण सिंधी नथी अचे त शायदि असां हुन खां ध्यानु ॿाहिरि आहियूं त असांखे ख़बर नाहे हुन ॻाल्हि जी ऐं इह शइ ज़रूरी आ्हे के जेके बि ग्रंथ आहिनि पंहिंजा हिन्दु धर्म जा समुझो महाभारत आहे रामायण आहे ऐं पहिरियां जी जेकी स्टोरियूं भई आखाणियूं आहिनि राणी लक्ष्मी बाईअ जी आहे जीजा बाईअ जी आहे शिवाजी महाराज जी आहे इहे जेकियूं पहिरियां राजानि महाराजा आखाणियूं आहिनि उहे सिंधीअ में हुज हुजण घुरिजनि उन्हनि जा बुक सिंधीअ में हुजणु खपे घुरिजनि ऐं हुन खां पोइ भई असां ॾिसण वञूं त भगवत गीता आहे इहे सिंधीअ में सभ हुजण घुरिजनि आहिनि बि त असांखे पढ़ण जे लाइ पहिरियां त सिंधी अचणु घुरिजे ऐं ॿियो के हिन कल्पना जे करे मां मुंहिंजे ज ॿार खे सॼी रामायण सिंधीअ में ट्रांसलेट करे ॿुधाई कोरोना जे टाइम में जीअं ॻाल्हि कयूं त ॾाढा कमु सुठा बि थी विया हुआ ऐं ॾाढा कमु थोरा भई किना बि थी विया हुआ भई ॻाल्हि न पेई वणे अने केॾी महिल जेको फेमिली पंहिंजो भई घर जे माण्हुनि जो हिकु ॿिएं खे टाइम मिलणो टीवीअ में रामायणियूं लाॻीतियूं ॾेढ साल आहियूं त ॿारनि खे ॾेखारियूंसीं हुन खां पोइ कोरोना जो टेम हली वञण खां पोइ वेकेशन में जेके समर कैम्प लॻंदा आहिनि हुन में असांजे हिते सिंधी समर कैम्प चालू कयो हुओ गुजरात जूनागढ़ में हुन सिंधी समर कैम्प में असांजे ॿारनि खे चवण में आयो हुओ के को बि भॻवाननि जी शइ तव्हांखे यादि करे सिंधीअ में ॻाल्हाइणी अथव हुन टाइम में मुंहिंजे ॿार त रामायण गुजरातीअ में ॾिठी हुई ऐं हिन्दीअ में ॿिन्हनि भाषाऊनि में रामायण ॾिठी हुई पर हुन टाइम में सिंधीअ में रामायण टीवीअ में कोन ॾेखारण में आई हुई उहो मूंखे पको यादि आहे ऐं पोइ सॼी भाषा अनुवादु करे हुनखे सिंधीअ में रामायण तयार कराई ऐं हुन रामायण जा हरेक क़िसा टू क़िसा सिंधीअ में वञी करे चई अने हुन में मुंहिंजे ॿार जो सुठो रेंक बि आहियो अने हितां खां एतिरी त ख़बर पएजी वेई के जो पाणि सिंधीअ में रसु रखी करे अॻियां वधंदासीं न त पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधीअ में रसु जॻंदो अन को बि शइ पाणि कयूं था त सिंधीअ में ज कयूं ॿारनि खे करायूं था त हिन्दी अंग्रेजी गुजराती मराठीअ खे छ्ॾे पहिरियां सिंधीअ खे ही पाणि अॻियां कयूं पहिरियों दर्जो पाण खे सिंधीअ खे ॾियणो खपे अऊं ॿियों त भई ॾिसो आखाणियूं पढ़ियल आहिनि रामायण सवाइ त कोई अहिड़ी भॻवाननि जी मुंहिंजी किताबु न आहे जेकी मां ॿीं भाषा में पढ़ी हुजे भई रामायण ज पढ़ियल आहे मुंहिंजी वधीक ऐं ॿियों असां सप्ताह हिते रखिजंदी आहे त हुन में भई असां सिंधीअ में भाॻवंत पढ़ंदा आहियूं पर उहो ॻाल्हाइण में सिंधी ईंदो आहे पर लिखियल त हिन्दी ज हूंदो आहे लिखियल हिन्दीअ में हूंदी आहे ॿाणी पर सिंधी उचारण सां हूंदी आहे उहो मना असां कयल आहे पर मां चवांती के हरेक अहिड़ी शइ हुजे जेकी ॿीं भाषाऊनि में थिए थी उहे हरेक भॻवाननि जी शइ हुजे या कोई टेक्नोलॉजीअ जी शइ हुजे त उहा सभ बुकूं सिंधीअ में बि हुजण घुरिजे जय झूलेलाल